हमसभ जे बाध गेलिए बाधबोन ओना पक्षी देखलिए पक्षी देखलिए कोना पक्षी देखबै गाछ बिरिछके काटि दै छै दोसरा देश गेलिए ओहि देशमे जे छै पक्षिए नहि देखै छिए बाध गेलिए घास काटै ले तभिए पक्षी देखै छिए बाध जएबै तभिए ने पक्षी देखबै सएहसब गाछके काटि लै छै गाछके काटैके बाद पक्षीसब उड़ि जाइ हइ दोसरा देस गेलिए तऽ पक्षी देखबे नहि करै छिए हम कि बाधमे रहबै तभिए देखबै घास भुस्सा काटबै जरना ले जएबै तभिए घास तऽ देखबै मट्टिए ले गेलिए तभिए कोनो पक्षी देखलिए आओर जे छै ईसब जगह पक्षी नहि देखलिए गाछ बिरिछमे उड़ि गेलै गाछ बिरिछ काटि देलकै तऽ पक्षिए नहि छै कतएसे रहतै जङ्गल गेलिए घासे ले गेलिए तभिए कोनो पक्षी देखलिए तऽ हमरा आओरकेँ बढ़िएँ लगै हइ देखैमे पपक्षी नीक लगै छै देखैमे चिड़िआँ बहुत अच्छा लगै छै ईसब